हमरा क्षेत्रमे प्राकृतिक संसाधनमे पोखरि अछि चौर अछि आसपासमे नदी भी बहि रहल अछि पोखरि से मछली पालन भऽ रहल अछि एहिमे मखानक खेती भऽ रहल अछि ओकर अलावे एहिमे सेमार सब जे होइया ओकरा हटाके जैविक खाद बनायल जा रहल अछि आ कृषिमे सिचाइमे भी काम आ रहल अछि चौरमे भी पानि भरल रहैया तऽ चौरके खेतमे सिचाइके काम ओहि से चलैया इहाँ एहिठामके किसान लोग खेती करैत छथि आ बहुत ओहि से फायदा भी उठा रहल छथि एहि ले कऽ पोखरि आ चौर बहुत अनिवार्य अछि किसानके लेल आओर वातावरणके लेल बहुत नीक अछि